السلام علیکم جی میں نیشنل ہائی اسکول کی پرنسپل بات کر رہی ہوں جی میں آپ کے طالبِ علم ابو بکر صدیق کی با بارے میں کچھ بات کرنے کے لیے کال کر رہی ہوں جی جو ابو بکر صدیق ہے انوں ہر چیز میں دلچسپی لے کے پڑھتے ہیں اور سمجھ کر پھر یاد کر کر دلچسپی سے اچھا پڑھتے ہیں جی تو ہماری جی ہمارے اسکول کے انتظامیہ نے دیکھا ہے کہ الوں انوں بہت دلچسپی لیتے ہیں ہر چیز میں اور کسی میں حصہ بھی لینا چاہ رہے تو انوں بہت دلچسپی سے لیتے ہیں تو وہی ہمارے اسکول میں ایک کمپٹیشن ہے سنگنگ کا جی اس میں ہمارے انتظامیہ نے کہا ہے کہ ابو بکر صدیق کو حصہ لینا چاہیے جی وہی آپ کو انفارم کرنے کے لیے کری ہوں میں جی جی جی ایسا کچھ نہیں ہے میڈم جو بھی اخراجات رہیں گے وہ ہمارے اسکول کے انتظامیہ کی طرف سے رہیں گے جب تک کچھ بھی تقریر رہے یا باہر کی تقریر ہو دوسری کنٹری کی تقریر ہو اور وہ بھی ہمارے انتظامیہ نے ہی کرانا ہوگا جو بھی اسکول کی ٹائمنگ رہیں گی تھوڑا لیٹ ہو تھوڑا لیٹ ہو جائیں گا کیونکہ وہ جب تک پریکٹس نہیں پریکٹس کرتے رہیں گے جی تو آپ کب تک پوچھ کے بولیں گی جی میم ٹھیک ہے تو وہیں انتظامیہ کی طرف سے سب کرتے رہیں گے اخراجات جو بھی رہیں گے آپ اس کا وہ نا مت کریے جو بھی اخراجات رہیں گے وہ انتظامیہ پر ہے جی میم ٹھیک ہے میم تھینک یو تھینک یو اللہ حافظ